आज समस्या शिक्षा क्षेत्र में मतलब इसमें बड़ी समस्या यह है कि सरकारी इस्कूलों से लड़के मतलब प्राइबेट इस्कूल में जा रहे ज़्यादा जा रहे हैं प्राइबेट इस्कूलों में मतलब कि शिक्षा महंगी हो रही है फीस बहुत ज़्यादा वो लग रही है यहाँ तक के इतना महंगे महंगे प्राइबेट इस्कूल हैं जिसमें कमजोर मध्य परिवार के बच्चे उसमें पढ़ा ही नही सकते हैं तो समस्या है कि अगस सरकारी इस्कूल में मते कायजे से पढ़ाई हो तो बच्चों को प्राइवेट में मतलब भेजना नही पड़ेगा अभिभावकों को तब सवा सवाल है कि सरकारी इस्कूल में मतलब क्या कमी है कि मतलब ठीक से पढ़ाई नही हो पा रही है और प्राइवेट लो मनई जा रहा है ज़्यादातर यह भी एक मतलब कि हउवा खड़ा हुआ है कि इंग्लिस मीडियम इंग्लिस मीडियम प्राइवेट इस्कूल मतलब कि ई है वो पढ़ाई हो करते हैं ज़्यादातर लोग तो इंग्लिस मीडियम के लालच में कि ज़्यादा बच्चे अंग्रेज़ी जान जाएंगे ज़्यादा बच्चे हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे ज़्यादा और अंग्रेजी बोलेंगे तो इस लालच में लोग भी प्राइवेट इस्कूल भेजते हैं लेकिन एक काम ये किए हैं कि यू पी बोर्ड खास तो यू पी बोर्ड में भी अब प्राइमरी में भी मतलब कि अंग्रेजी में शिक्षा देने लगी है बहुत से मतलब कि इंग्लिस मीडियम भी खुल गए हैं प्राइमरी इस्कूल में भी और अंग्रेजी की मतलब की पढ़ाई अब प्राइमरी इस्कूल में भी हो रही है यह तो कहो सब ठीक है लेकिन उसके बाद भी मतलब कि अब बच्चे सरकारी इस्कूल की जगह प्राइबेटे में ज़्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं अभिभावक प्राइवेट में भेज रहे हैं इसका काम दे यह है कि इस्कूलों में तुम देखिए जैसे जो साव साधन हैं पहले की तुलना में मतलब बहुत संसाधन हो गए हैं अब मतलब क्या है कि इस्कूलों में अब जैसे पानी की भी व्यवस्था हो गई है बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई है औ सौंच ये शौचालय की भी व्यवस्था हो गई है मिड डे मील तम में भोजन भी मिल रहा नाश्ता भी मिल रहा है कांपी किताब मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है और हर महीना टेस्ट भी हो रहा है और इस्कूल मतलब कि अध्यापक समय से आ नहीं नाही उसके मतलब कि चेकिंग भी ठीक से हो रही है लेकिन एक चीज है एक ही हम मानते हैं कि एक मेन कारण है जिससे पढ़ाई नही हो रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता कि मतलब चेकिन नही हो रही है कि जो बच्चे हैं मतलब कि ऊ क्या पढ़ रहे हैं कितना जानते हैं इसकी ठीक से कोई में देख चेकिंग नही हो रही है इसका टेश्ट नही होता है ना तो टेश्ट कायजे से होता कि जो बच्चे जाने हैं उसी को मतलब क्लास आगे बढ़ाया जाए अब तो ई शिक्षा गौरमेंट के कई नियम भी लागू कर दी है आठ तक किसी को मतलब कि फेल भी नही करना है सबको ग्रेड ही दे के सबको पास करना है तो इसका नतीजा है कि ई कौन लड़का अच्छा जानता है कौन लड़का कम जानता है इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कमजोर लड़के जो कुछ भी नहीं जानते वो भी पास हो जाते हैं पास होते जाते हैं उनका अब क्या है कुछ जानते भी नही तो भी मतलब कि बिना जाने ही वो आगे बढ़ते जाते हैं और आगे ऊ पढ़ नही पाते हैं जो जो कमजोर बच्चे हैं तो इसलिए अब जरूरी शिक्षा के लिए कि गौरमेंट के द्वारा जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस्कूलों में मतलब कि आ कर टेश्ट करें कि इस्कूल में मतलब संसाधन है और विद्यालय मतलब कि टीचर जो ठीक से पढ़ा रहा है कि नाही उसके साथ साथ इस क्लास वाई वह चेकिंग करे कि दो का लड़का तीन का लड़का चार का लड़का पढ़ रहा है अपने क्लास का स्तर के हिसाब से वह जानता है कि नही जानता है अगर नही जानता है टेश्ट लेते हैं अधिकारी नही जानता है तो वह टीचर को मतलब कि कोई कार्यवाई करे कि आप मतलब कि फलाना विषय पढ़ा रहे हैं आपके कि बच्चा मतलब कि इस विषय में तो कमजोर नही कुछ नही जानता है तो उस हिसाब से मतलब कि उसकी जिम्माई हो जिम्मेदारी होनी चाहिए और वह अधिकारी मतलब कि कुछ उसके पर कार्यवाई भी करे कि जो मतलब कि इस टीचर मतलब पढ़ा रहा है अब जिस क्लास के बच्चों को और वह क्लास का बच्चा कुछ नही जानता है तो उस पर कारवाही होनी चाहिए जब ऐसा नही हो करेंगे तब तक खाली कोरम पूर्ति से कुछ होने वाला नही है चाहे कितना मतलब कि आप कापी मुफ़्त में दे दें ये भोजन खिला दें शौचालय कर दें लेकिन जब तक उनके गुणवत्ता की मतलब ठीक से चेकिंग नही होगी और अध्यापकों पर ठीक से कार्यवाई नही होगी तब तक बेहतर मतलब एक शिक्षा नहीं हो सकता है और तब तक मतलब कि सरकारी इस्कूल में बच्चों की हमेशा कमी रहेगी और लोग प्राइवेट की तरफ भागते रहे जाएंगे